एह् मिगी मतलब ऐसियां गेमां पसंद न मि जेह्ड़ी लड़ाई आह्लियां न होर मतलब गन आह्लियां बम्ब आह्नियां तुसेंईं में अपना नांऽ बी सनाना गेमें दे जियां होई पबजी होई पबजी होई गेई एह् आई दी दो ज्हार ठारां च आई ही एह् इंडिया च बाह्र ते पैह्ले दी ही होर कन्नै जियां होई गेई एह् केह् आखदे एह फ्री फायर होई गेई फ्री फायर होर कन्नै होई गेई एह् केह्ड़ी इंदुस होई गेई इंदुस ते हून नमीं आई ऐ फ्री फायर बी पैह्ले कन्नै आई गेई दो ज्हार ठारां च होर कन्नै केह् आखदे होर बी सनाइपर आह्लियां गेमां न ओह् बी पसंद न मि पर ज्यादा मी ऐ बीजी केह् आखदे पबजी मोबाइल एह्दे च मतलब अस मतलब जियां केह् आखदे साढ़ी टीम होंदी साढ़ै चार बंदे होंदे होर सामने आह्ली टीम दे बी चार बंदे होंदे होर मतलब अस केह् आखदे अस मतलब इक मैप होंदा मतलब कि पजिंके होई गे ते बड गोरखा बड़े मतलब नांऽ न जगह् जगह् दे उसदे सनें ज्हाज कोला असें थल्लें सुट्टदे फ्ही अस मतलब केह् आखदे अस कार च गन छन पेदियां होंदियां होर गेम च होंदा ऐ सारा किश असली च नी होंदा मतलब गेम च अस मतलब कार च जन्ने उद्धर अस गन्नां छन्नां क्लैक्ट करने आं केह् आखदे बम्ब छम्ब लेने आं फस्ट ऐड बाक्स लेने आं फ्ही मतलब केह् आखदे मतलब जेहड़ा बंदा लब्भी जा सामनै टीम आह्ला अपने मतलब टोटल एह्दे मतलब इस इक मैच होंदा मतलब मैच होंदे इक मैच होई गेआ स्टाट मैच सौ बंदे होंदे टोटल सौ बंदे होंदे मतलब असें इं'दे अस मतलब लास्ट लास्ट तगर रौह्ना जेह्ड़ा लास्ट तगर रोऐ उसी चिकन डिनर लब्भी जाना मतलब ओह् गेम मतलब जित्ती गेआ मतलब एह्दे च असें मतलब लास्ट तगर रौह्ना होर कन्नै मतलब एह्दे कन्नै ओह् बी होंदे जोन बी होंदे रैड जोन ग्रीन जोन होई गेआ मतलब एह्दे रैड जोन होई गेआ फ्ही मतलब जियां बंदे असें मतलब गोली मारी मतलब अस मरदे नी पूरे मतलब असेंगी ओह् होई जंदी केह् आखदे साढ़ी हैल्थ घट्ट होई जंदी ओह्दे ओह्दी हैल्थ बधाने आस्तै असें मतलब अनर्जी ड्रिंक मिलदी ऐ अनर्जी ड्रिंक पी पी सकने आं फस्ट ऐड लाई सकने आं अस ओह्दे कन्नै साढ़ी हैल्थ मुड़ी आई जंदी ओह्दे कन्नै सानू रिवाइवल बी मिल मिली जंदा टीम मेट देई सकदा रिवाइव रिवाइव देई फ्ही अस मतलब बापस फ्ही होई जन्ने मतलब एह्दे मतलब मतलब इयां इयां होंदा मतलब लड़ाई करनी होंदी मतलब जियां सर्जिकल स्ट्राईक होंदी ऐ पर इयां मतलब फन होंदा एह्दे च ओह् मतलब ओह् एह्दे च मजा आई जंदा खेलने दा होर कोई गेम च इंट्ररस्ट नी ऐ मेरा होर ज्यादा एह् गेम खेलना होन्ना मतलब एह्दे च असेंगी मतलब गड्डियांं मिली जंदियां घूमने आस्तै मतलब गेम च कार होई गेई मतलब मोटर सैकल होई गेआ होर बस होर कन्नै एह्दे मतलब बक्खरे बक्खरे होन मैप लिविक ऐ लिविक ऐ होर ऐ केह् आखदे क्रिंचियै इक होर मैप ऐ नुआदे एह्दा नांऽ बक्खरा क्रिंचिय पैह्ली बार सुनेआ एह् बी पर में जेह्ड़ा ऐ मि मतलब सिंपल मैच खेलने दा पसंद क्लासिक मैच ठीक रौंह्दा मी लगदा होर कन्नै एह्दे मतलब मतलब कि एह्दे ओह् बी दित्ते दे होन मोड़स बी आए बड़े जियां टी टी ऐम होई गेआ टी टी ऐम जो मतलब अस प्रैक्टिस करी सकने प्रैक्टिस कन्नै कन्नै अस प्रपेयर होई जन्ने अस मतलब गेम च खेलने आस्तै होर कन्नै मतलब बाह्र होंदी ऐ बाह्र च मतलब अस बाह्र बक्खरा बोर्ड ऐ बाह्र च बार च असेंगी मतलब टैम मिलदा ओह्दे मतलब असेंगी आर पी जी मिलदी मतलब आर पी जी मिलदी मिसायलां मिलदियां ओह् क्लासिक मोड च ओह् बी मोड मिगी शैल लगदा बस मतलब इन्नां एह् गेम ठीक ऐ मेरे आस्तै होर मतलब बच्चें आस्तै बी ठीक ऐ फ्री फायर मि नी शैल लगदी फ्री फायर च मतलब कार्टून टाइप गेम आई जंदी एह्दे मतलब गन दी मतलब ओह् जेह्ड़ी होंदी ऐ ते स्टैल जेह्ड़ी होंदी ऐ मतलब ओह् शैल नी लगदी मि मतलब एह्दे पता नी चलदा जेह्ड़े हैड शाट मारदे फ्री फायर च एह्दे च पता नी चलदा गोली बज्जै दी ऐ जां नेईं पबजी च मतलब पता चली जंदा कियां मतलब बंदे गी बज्जै दी गोली जां नेईं होर मतलब पूरा करैक्ट दसदे होर मतलब कि इद्धर पबजी मतलब ओह् ऐ इक मतलब बिलडिंगां पौंदियां हास्पिटल बी उद्धर बंदे मतलब बड़े होंदे स्पैशल मतलब उद्धर चैलिंज होंदे ज्यादा अगर मतलब एह् गेम मिगी शैल लग्गी मतलब एह् मेरा मन करदा मतलब मेरा मन करदा इसी में चौबी घैंटे खेलदे रोआं दिनें पर खेली नी सकदे अस घर आह्ले मतलब खेलन नी दिंदे ज्यादा ठीक इन्ना ही हा बस